हम हमर काज जे छै से आर्मी मेडिकल कोरमे छी हम भारतीय सेनाके एक अभिन्न अङ्ग छी आओर आर्मी मेडिकल कोरमे एक हॉस्पिटल वर्करके रूपमे हमेशा अपन काममे तत्पर रहेै छी जाहिमे कि पेसेन्ट आबए छै पेसेन्टके रजिस्ट्रेशनसँ लऽकरिके एडमिटेड तक जतेक काज होइ छै आओर हम अपन काम अपन इच्छासँ करए छी हमर काज मूलतः छी रजिस्ट्रेशन काउन्टर पर बैठनाइ पेसेन्टके रजिस्ट्रेशन हेतै ओकरा कोन ओ पी डीमे भेजनाइ छै ओ ओ पी डीमे जाइ छै अभी हमर पढ़ाइ तऽ हमर अभी बाधित यऽ किआकि हम भारतीय सेना ज्वाइन कऽ लेलहुँ ताहि दुआरे हमर पढ़ाइ अभी बाधित भए गेल अछि लेकिन हम जतऽ काज करए छी आर्मी मेडिकल कोरमे हम अपन पेसेन्टके बहुत नीकसँ ध्यान राखए छिऐ जे पेसेन्ट हमरा पास आबए छै ओकरा सोफ्ट स्किलके साथ ओकरा हम अपन वार्डमे भेजै छिऐ अपन वार्ड मास्टरसँ बात करए छिऐ ओकरा कोन इन्जेक्शन कब इन्जेक्ट हेतै ओ सब हम अपन काज जे हमर मुख्य कार्य छी ओ हम अपन काज करै छी